भारत के इतिहास बहुत ही उथल पुथल रहा है हमारे देश को अंग्रेज़ों ने दो सौ सालों तक अपना गहुलाम बना कर रखा उन्होंने हमारे किसानों को उनकी ज़मीन ले कर ज़बरदस्ती नील की खेती कराई हमारे उद्योग हथियार हमारी सम्पति सभी को उन्होंने लूटा हमारे मंदिरों मे रखे धनों को अपने देश ले गए और उनका उनकी सम्पति को ख़ाली कर दिया उन्होंने हमारे राजा महराजाओं को इतना भ्रष्ट बना दिया कि वह विलसतापूर्ण जीवन मे लुप्त हो गए और उनको ना ही देश का विकास दिखा और ना ही कुछ इसी इन्हीं सब कारणों के कारण हमारा देश पिछरता चला गया और ग़ुलामी की ज़ंजीरों ने हमारे देश को जकड़ लिया और हमारे विकास को रोक दिया यदि हम ग़ुलाम नहीं होते तो हमारी परिस्थिति आज बहुत ही अलग होती हम एक दम विकसित देश होते क्योंकि जब ग़ुलामी ने हम पर आक्रमण नहीं सॉरी अंग्रेज़ों ने हम पर आक्रमण नहीं किया था या जो भी हमारे पहले आक्रमण नहीं हुए थे उस तब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जा कहा जाता था हम व्यपार मे अव्वल थे हमारे मसाले दुनिया भर मे प्रसिद्ध थे हमारे सूती वस्त्र दुनिया मे बहुत प्रसिद्ध थे जो भारत से बन के जाते थे इन्हीं सब कारण यदि हम ग़ुलामी में नहीं होते तो हम आज बहुत ही विकसित देश होते और बहुत आगे होते चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो आर्थिक सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र हो